आंनि उन्दै समनि मोजां मोन्नाया जाबाय बयनिख्रुइ साबसिन एबा गोसोखांथिया जाबाय साइकेल रोंजेन्नाय मानोना आंनोमोन जोंनि स्रेनि एबा जोंनि सम्ब्रा सम्ब्रि जोंजों समान समाननि गेजेराव आंनो साइकेल खौ रोङामोन एबा सालायनो रोङामोन बेनिखायनो आं गोबाव सम नांदों आंनो साइकेल रोंनो आं साइकेल खौ सोलोंबाय थायोमोन आरो आं बालांबायमोन साइकेल सोलोंनो मानोना आंहा आंहा साइकेल रोङामोन आरो गैयामोनबो न'आव आं मालायनिखौसो सोलोङोमोन साइकेलाबो आंनि जों एबा जोंनि सम्ब्रा सम्ब्रि एबा लोगोफ्रा गामिनि लोगोफ्रा गासैबो साइकेल रोंजोबोमोन नाथाय आं साइकेल खौ रोङामोन गोबाव सम लादों आंनो साइकेल रोंनो थाखाय आं बयजोंबो बुंजादोंमोन जे नों दाबो साइकेल रोङा माबो रोङा होन्नानै बेफोर बुंनायाव आङो एसे डिमतिबेद जानानै थादोंमोन आङो साइकेल रोङा माया आङो जेरावबो ओंखारनो लाजिसैमोन लोगोफ्रा साइकेल रोंजोबो नाथाय आं साइकेल रोङामोन बेनि थाखायनो आं गामिफ्राव ओंखारला बायनो बायोमोन अबावबाफोर थांनोबा आं लोगोफोरनि खिथुयाव गाखोनानै थांफानांगौ जायोमोन सालायनो थिनबा साइकेल खौ आं सालायनो रोङा होन्नांगौ जायोमोन एबा माबा मोनसे बुंनानै आङो दबथायनानै एबा थगायनानै दोन्नांगौ जायोमोन लोगोखौ जे आं साइकेल सालायनो हाया एबा साइकेला आंना आथिं सानानै दं होन्नानै नाथाय गुबै जाहोनानो जादों आं साइकेल रोङामोन नाथाय बिदिनो आं साइकेल सोलोंनायखौ गाराखै अब्लाबो सोलोङो सोलोङो गोबाव सम थांबाबो आं साइकेल खौ सालायनो हायामोन मिथिया मानो सालायनो हायामोन नाजासेयावबो आं साइकेल रोङाखैमोन नाथाय सानसे समाव स्कुल निफ्राय फरायसालिनिफ्राय फैनानै आं गोसो जानानै साइकेल सोलोंदोंमोन बे सोलोंनायाव भगबाना एबा इसोरा आंखौ नायदोंमोन जानांगौ बे साइकेल सोलोंनायाव आं खनसेनो एबा खेबसे नाजानायावनो आं साइकेल खौ एसे जानगार गोजान जायगा सालायनो हादोंमोन सालायजेन्नाय हिसाबै आंनि थाखाय बेनो गिबिसिन देरहासार एबा थांखिया जाफुंनायमोन मानोना आं गिबि गिबियै खेबसे नाजानायावनो साइकेल खौ सालायनो हादोंमोन बे सालायनायावनो आङो खेबसे आरो दंफाङाव सौदावदोंमोन रोंजेन्नाय हिसाबै साइकेल आं साइकेल सालायनो रोंजेन्नाय समाव आङो गोबाव सम आरो बे सालाय जेन्नायावबो आं साइकेल खौ सालायबाय थादोंमोन नाथाय अब्लाबो आङो रोंस्लिं रोंहां रोंहां जानानै थादोंमोन गोजान एबा गोलाव मा सालायथारनो हायाखैमोन साइकेल खौ ससे सालायनायावनो थाद'नाय ससे सालायनायावनो थाद'नाय जादोंमोन जादोंमोन बे समाव आं सानखाबायमोन आं साइकेल खौ लासैनो रोंगोन होन्नानै बेनिखायनो आं साइकेल सालायनायखौ दोन्थ'वा लासेनो आंनि जानायखौ एबा ओंखाम जानायखौ दोन्थ'नानै आं साइकेल खौ सालायबाय थादोंमोन एबा सोलोंबाय थादोंमोन बे सोलोंबाय थानायावनो आं मोजाङै सालायनो हादोंमोन आरो सानसे थानायनि उनावनो आं सानसे बेबायदि सोलोंबाय थानायनि उनावनो बेनि अखानायै आं साइकेल खौ मोजां रोखोमै एबा गोजान गोजान जायगा सालायनो हादोंमोन आरो आंबो बेजोंनो लोगोसे लोगोफोरजों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो हादोंमोन साइकेल जोंनो एबार आं बुंनाङाखैमोन लोगोफोरखौ खि आं साइकेल सालायनो हाया मानो हाया होन्नानै मानोना बे समाव साइकेल खौ सालायनो हाखाबायमोन लोगोफोर थिनबा आं साइकेल सालायसैमोन लोगोफ्रा बुंबा आं साइकेल सालायनो हासैमोन बेनो जादों आंनि बयनि बयनिफ्रायबो देरसिन गोसोखांथि गोसोखांथि सान बे उन्दै समाव आं साइकेल रोंजेन्नायानो आंनि सान्नायाव आं बयनिफ्रायबो गोसोखांथि सान जानानै थायो